जी कौन खूब खुश रहिऔ ई कहलहुँ जे अपने इसकुल किएक नहि आबै छिए नहि नहि एना जे तबियत खराब हैत तऽ फॉर्म भरैके समय छै फॉर्म भराए भऽ रहल छै एना जे तबियत खराब भऽ जाएत तहन तऽ अपने परीक्षो नहि दऽ सकबै यौ नहि नहि आइ काल्हि अपनेके नहि तबियत खराब अइ तबियत जे खराब अइ तऽ कमसँ कम फोनोपर तऽ पूछताछ इसकुलमे की भऽ रहल छै नहि भऽ रहल छै पुछबै नहि यौ फॉर्म तऽ एखन भराएत बारह तारीख तक फॉर्म भराएल जाएत अहाँ कीमे आबै छिए अनुसूचितमे की आधारकार्ड लऽ लेब दूटा फोटो लऽ लेब बैंक अकाउण्ट लऽ लेब ओकर बाद मार्कशीट लऽ लेब हँ हँ मोबाइल नम्बर तऽ जरूर लऽ लेब आओर लऽ कऽ आबि जाएब हँ तऽ कतऽ इसकुलेमे ने इसकुलमे आबिकऽ हमरासँ भेँट कऽ लेब की आकि अहाँके फिओ नहि जमा छै आ पहिने शुल्क जमा फी जे छै ने ओ जमा करऽ पड़तै ओकर बाद ने फॉर्म भराए शुरू करत फॉर्म भरत ताकि जे सुनिऔ सुनिऔ इसकुलोके कोनो नियम कानून ने छै हमरो सभके ने जबाब दिअऽ पड़ै छै आगाँ नहि नहि तहन तऽ फॉर्म भराएके डेट भऽ जाएत नहि हैत आब ओकर बाद बारह तारीखके अहाँ चारि बजे तक आबि सकै छिए चारि बजेके बाद विद्यालय बन्द भऽ जाएत कॉलेज अरे हम लऽ रहल छी कि ओ सरकारके छिए ओ तऽ अहाँके दिअ पड़त हँ शुल्क ओ अहाँके फॉर्म भराएके शुल्क जे छै से तेरह सओ साठि टका अइ हँ तेरह सओ साठि रुपैआ अइ बहुत चार्ज छै यौ भोजन करै छी यौ ओहिमे बहुत पैसा नहि लागै छै आओर आओर अरे हम सब कहाँ चाहि रहल छिए सरकार हमरा सभके विद्यार्थीपर खूब ठीके छै ठीके छै